बेगुसरायमे जैसे हो गया हए सिलाइ मशीन लेडिजके मतलब घरेलू काम हइ घरेलू काम छिकै लेडिजके आओर सिलाइ मशीन जैसे कपड़ा बुनाइ होइ गेलय ब्लाउज आओर साया ब्लाउज ई सब सिलाइ हो गया है होइ गेलय हन तऽ उ जैसे कि हइ ओ मतलब सुइटर उइटर बुनना औरो टोपी बुनना महिलाके घरेलू काम एहीँ हो गया है अँचार पापड़ जे छिकै बनबाय कऽ ओएह बनबयके छै आओर सब चीज अगरबत्ती जे भी बनबयके छिकै उ भी बनाइ सकय छियै मललब महिला बनाइ सकय छिकै औरो महिलाके जे काम हिकइ घरेलू ओएह काम करि सकय छियै सिलाइ मशीनके बारेमे एही छिकै सब काम